साढ़े लोकें गी आखदे भाई हिन्दी बोलो इंगलिश बोलो साढ़े पेंडू लोग नै इंगलिश आंदी निं लोकें गी बोलना केईं हिन्दी च गै गल्ल करदे कोई डोगरी च गै करी ओड़दा कोई इ'यां गै पता गै निं लगदा भई केइयें दी इंगलिश कि'यां बोलनी ऐ ते कि'यां नेईं बोलनी डोगरी साढ़े लोग डोगरी गै बोलदे जो पिंडे थाह्रे दे शैह्र बच्चें दे पता गै निं लगदा बच्चे गी भला की बोलना बाह्र निकलियै साढ़े पेंडू लोक न उ'नेंगी पता निं लगदा बच्चें गी भाई कि'यां बोलनी ऐ इंगलिश केह्ड़ी भाशा बोलनी ऐ डोगरी हां डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ अजकल्ल डोगरी आह्ला कोई गल्ल गै निं करदा सिद्धे मूंहै कन्नै भाई एह् एह् आया कोई पेंडू ञ्यानें बच्चे भई इ'नेंगी आंदी गै निं ऐ इंगलिश डोगरी बोलन ते पता गै निं लगदा बलांदे गै निं बच्चें गी भाई एह् ते पेंडू ऐ हां ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले हां डोगरी बी ते हिन्दी बी सखानी चाहिदी ऐ लोकें गी डोगरी हां स्कूलें च बी पढ़ानी चाहिदी ऐ